बलहा

सुपौल ज़िला मुखिया काशी काशी मुखिया उमेश हँ होइ छै वर्षा हँ टूटल छै हँ पानि अबै छै तऽ गड्ढामऽ लागि जाय छै पानी नहि नीक छै ख़राब छै टूटल टाटल छै रोडसभ सड़क पानि लागि जाइ छै आब बाढि आर आबै छै बांध ऊँध जखने टूटै छै तऽ आबै छै बाढि ताढ़ि

नहि टूटल फूटल छै पानि ऊनी लागि जाइ छै रोड परमे टूटल फूटल हँ ओ नहि करै छै नहि करबेलियै रऽ नहि करबेलियै रऽ आब आब आब करबय लेतय तेसर कियो नहि करबेतय दश आदमी लगतय तब न एक आदमी कहतै तऽ भऽ जेतय हमर नाम मुन्नी देवी

नैहरा हमर सासुर छियै बलहा पतिदेवक नाम भेलै लखन मुखिया हँ